अरे बाबा और कुर्सी ले लो नही ले लो ले लो जी हेलो नमस्कार हरि ओम हा मूंखे पीलीभीत रिजॉट वञिणो आहे टाइगर रिजॉट ॿारनि सां गॾुु न न नेक्स्ट वीक ते मतिलब ॿिए हफ़्ते असांखे अचिणो आहे ऐं मुंहिंजो पुट तव्हांखे घुरंदा चारि ॾींहं मोकिल ॾिए असांजो जो हीअ प्रोग्राम जेको आहे ॾाढो पुराणो सेट थियलु हो हर साल मतिलब कंहिं न कंहिं वज़ह सां हटजी वेंदो आहे हाणे हिन दफ़े मोकिल असांखे बि आहे असां ॿार खे चयूं था ॿार खे बि वठी वञू थोरो नॉलेज हुनखे थींदो वरी शींह विंह कीअं हलंदा आहिनि आहे थींदो आहे झंगल में कीअं सभु रहंदा आहिनि इहो सभु सेखारिणो बि आहे उनके ऐं वञी करे ॿार के मोकिल ॾींदा त ॾाढो सुठो थींदो बिल्कुलु ठीकु बिल्कुलु ठीकु ॿियो त न न न हूं बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु ठीकु बिल्कुलु बिल्कुलु मुंहिंजो हूंअ त असां ई चाहींदासीं ऐं स्कूल जो नालो इंस्टीट्यूड जो नालो बि थिए असां पेरेंट्स थी करे ॿारनि खे बि इहो हा बिल्कुलु ठीकु आहे इहा सभु तव्हांजी महिनत बि हा रेग्यूलर तव्हांजी महिनत बि आहे न सभु

हूं हा

बिल्कुलु ठीकु आहे बिल्कुलु ठीकु आहे त मां अची वेंदुसि त ठीकु आहे मां अॻवाटु में एप्लीकेशन मोकिले ॾींदोसाव तव्हांखे ऐं तव्हांजो ॾाढो धन्यवादु तव्हां असांजी ॾाढी मदद कयी मदद बि कयी ॿार बि ॿार बि ख़ुशि थी वेंदो असां घुमी ठीक सां घुमी फ़िरी बि अची वेंदासीं ऐं घणे घट में घटि ॾह ॾह नव ॾह साल थी विया इहो असांजो प्रोग्राम पोस्टपोन पियो थिए पर हाणे तव्हांजी महिरबानी सां इहो सभु ठीकु थी वेंदो त ॾाढो सुठो थींदो जी जी जी जी जी जी जी न न बिल्कुलु ठीकु कॉपरेट कंदासीं ॿारनि जे लाइ त सभु कुझु क करण लाइ तयार आहियूं

बाक़ी ॿियो ॿुधायो बिल्कुलु ठीकु ठीकु आहे बिल्कुलु ॾाढो बिल्कुलु बिल्कुलु मोकलियाव थिए तव्हांखे ॾाढो सुठो ऐं ॿियो ॿियो सभु तव्हांजो कॉलेज वगै़रह सभु ठीकु हले पियो बसि बसि का का शेवा हुजे त ॿुधाइजो ऐं मां रिटायर माण्हू आहियां हा ईअं बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु ठीकु आहे बिल्कुलु ठीकु आहे इनके अच्छा हा हलो हलो

हलो हलो हेलो हेलो हलो हलो मां एप्लीकेशन तव्हांखे ॾई मोकलियां थो तव्हां ॾिसजो लीव सेंशन करे छॾिजो तव्हांजी ॾाढी वॾी महिरबानी तव्हां असांजो असांखे ॾाढी मदद कयी आहे ॿार बि ख़ुशि थींदा